असांजे मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार जी कलाऊं हूंदियूं आहिनि जीअं मिट्टीअ जी बर्तन ठाहिणु वेंदा आहिनि मिट्टीअ जा मटका ठहींदा आहिनि मिट्टीअ जा बासण ठहींदा आहिनि जीअं चुल्हो मिट्टीअ जो ठहींदो आहे तथा गांवनि में बि असांजे आसे पासे मिट्टीअ जा बर्तन मटका ठहींदा आहिनि मटका ॾाढा प्रसिद्ध आहिनि जंहिं में असां पाणी गर्मियुनि जे समय में पाणी थधो कंदा आहियूं ऐं ॾाढी सारी पेंटिंग थींदियूं आहिनि अॼुकल्ह ॾाढी सारी डिजिटल पेंटिंग निकितियूं आहिनि मूर्तियूं बि ॾाढी प्रसिद्ध हूंदियूं ऐं जीअं माताऊं जी मूर्ति असांजे पासे जबलपुर में गणेशनि जी मूर्तियूं ॾाढियूं अनेक प्रकार जी थींदियूं आहिनि कपिड़ा कपिड़ा बि ॾाढा अनेक प्रकार जा असांजे कटनी शहर में मिलंदा आहिनि परियां परियां माण्हू अची कटनी शहर मां कपिड़ा वठी वेंदा आहिनि ॾाढो प्रसिद्ध असांजो मध्य प्रदेश आहे पेन मूर्तियूं माताउनि जी मूर्तियूं नवरात्रे में ॾाढी प्रसिद्ध हूंदियूं आहिनि तथा कपिड़ा बि शादियुनि मुरा शादियुनि में ॾाढा सुठा सुठा मिलंदा आहिनि जेके परियां अची माण्हू वठी वेंदा आहिनि पेंटिंग पेंटिंग बि अनेक प्रकार जी हूंदी आहे जीअं डिजिटल पेंटिंग हथनि सां कि गई पेंटिंग गुल वग़ैरह ठाहिणु विया ईअं जेके हूंदा आहिनि